जय झूलेलाल साईं ॿियो छा छा खपन्दव मस्तु मस्तु तव्हां ॿुधायो चारि ॾींहंनि खां पोइ आया आहियो

अच्छा ईअं ठीकु आहे हले हा छा छा खपेव ॿुधायो जी ठीकु आहे हा हले चालीह रुपिया किलो

हा हलो ठीकु आहे हेॾो हेॾो महिल वठो था त पंटीह रुपिया किलो ॾेई सघंदो आहे सिर्फ़ु तव्हां लाइ पंटीह रुपिया ॾेई थो सघां ठीकु आहे हले त उहो बि मिली वेंदव उहो बि मिली वेंदव त तव्हांखे तव्हां लाइ तव्हांजो तव्हां लाइ पंज रुपिया ऊअं छह रुपिया ॾींदा आहियूं ॿियनि खे पंज रुपिया पंजीह जा पाउ ॾींदो आहियां तव्हांखे किलो समुझो पवंदव पंजाहु रुपिया हिकु किलो तव्हां हा उनजी तव्हां उनजी तव्हां चिंता ई न कयो

हा हू बि थी वेंदव सुका ई ॾींदुमि सु सुठी क्वालिटी अथव टमाटा बसरु तव्हांखे असी रुपिया किलो ठीकु आहे हले तव्हां हा हले हले हा न पन असी रुपया घटि में घटि आहे भाऊ तव्हां चओ था त तव्हांजो हा

टमाटा ऊअं त मां सौ वीह रुपिया किलो हा तव्हांखे सौ रुपए में भई पइजी वेंदव हा ठीकु आहे तव्हां मूंखे एड्रेस ॾेई छॾो मां माण्हू हथां मोकिलाए थो ॾियांव जी जी ठीकु आहे हिनजो सर्कल मनीष टावर ठीकु आहे हले मोबाइल ते मोकिलियो अथव मोबाइल ते मोकिले ॾियो मूंखे न आहे इन्हीअ हिकु नवों नंबर थो ॾियांव उन्ही नंबर ते तव्हां मूंखे जीपे करे छॾियो

जी जी जी कमल हा हले जय झूलेलाल